डाक्टर कन जाते हैं और दवा और लेते हैं जाते है तो पुर्जा कटाते हैं उसके बाद फिर जाकर के पुर्जा कटाकर के फिर जाते हैं तो डाक्टर से मिलना पड़ता है डाक्टर दे लिखते हैं दवा और बोलते हैं जो अथि जाँच करवाइए पैसा अथि जाँच करवा के आइए एक्स रे कराकर के आइए आते हैं उसके बाद फिर तो फिर जाते हैं दवाई लेने तो फिर दवाई लेने में भी कष्ट होता है भीड़ बहुत रहता है तो कर रहते हैं और जाते हैं फिर लेकर के दवा तौ ये जाँच कराकर के जाते हैं तो फिर बोलता है जाते हैं दवा लेकर के तब अथि डाक्टर के पास तो फिर कहते हैं देखिए सर दवा दे दे दीजिए तब देखते हैं सर फिर दवा लिखते हैं बहुत भीड़ रहता है तो सब अज दूरी से जाते हैं गाँव ही में हॉस्पिटल खुलवा दीजिए और बोलते हैं तो तो नहीं दवा लेने में भी कष्ट होता है फिर लेते हैं दवा फिर आ फिर जाते हैं तो भीड़ बहुत रहता है और बहुत धूप भी धूप रहता है बहुत भीड़ रहता है तो दवा लेते हैं एक्स रे कराते हैं जाँच भी कराते हैं फीस भी देते हैं और रूम भी लेकर के रेंट लेट हो जाता है तो रूम भी लेकर के रहते हैं रूम लेकर के

लेकर के रूम लेकर के फिर रहतना पड़ता है फिर कल हो करके डॉक्टर ही के पास जाना पड़ता है और फिर दवा देते हैं जाँच करते हैं और दिखा कर के फिर लेट हो जाता है तो फिर रूम लेकर के यहीं रहना पड़ता है दवा लेते हैं रूम लेकर के रहना पड़ता है लेट हो जाता है हम सब बहुत गरीब दुखिया हैं तो कैसे करेंगे क्या और सब दवा ले कर बहुत परेशानी होता है बहुत कष्ट होता है हम सब का भी और दवा लेते हैं सदर हॉस्पिटल दवा जाते हैं लेने तो दवा लेते हैं भीड़ रहता है और बहुत ही अथि रहता है तो उसके बाद भी लेते हैं सब लाइन लग करके एका एकी से दवा भी लेते हैं और लेकर के फिर आते हैं मरीज़ को सब को दिखवा कर के अपना भी दिखवाते हैं बाल बच्चे वाले हैं सबको दिखवाते हैं परिवार में सबको दिखाना है सब बीमार हर महीने बीमार पड़ता ही रहता है कोई ठीक नहीं रहता है हर महीने डॉक्टर के पास ही दौड़ते हैं कोई पन्द्रह दिन ठीक रहता है पन्द्रह दिन बाद फिर डॉक्टर ही के पास जाना पड़ता है और हम सब क्या करें मज़बूर हो गए हैं बहुत देखवा देखवा करके थक गए कष्ट पर ना कष्ट पर कष्ट होते ही जा रहा है कोई कोई कुछ करता है कोई मेरा पैर मेरा पति का भी पैर टूट गया था तो डाक्टर ही कन गए थे उसके बाद फिर इस्टील लगाए हैं इस्टील लगाकर के फिर ठीक किए हैं उसके तब फिर मेरा फिर बच्चा भी बीमार पड़ता है लेकिन हम सब क्या करें गरीब दुखिया हैं सब इलाज कराना ही पड़ता है सब जाते हैं डॉक्टर के पास तो फिर बोलते हैं जाँच कराइए एक्स रे कराइए भीड़ बहुत रहता है हम सब को बहुत भीड़ ही रहता है लेने में दवा लेने में भर भर भर दिन सब रहते हैं लाइन में लगा हुआ उसके बाद दवा लेते हैं आते हैं फिर तीन दिन चार दिन तक रूम लेकर के हम सब रहते हैं रूम में लेकर के फिर कल होके जाते हैं डॉक्टर ही के पास तो दिखवाते हैं और बोलते हैं डॉक्टर को भी देख देता है दवाई बोलता है जो ठीक हो जाएगा मेरा पति भी इस्टील लगा हुआ है सब इस्टील के पैर में लगा हुआ है इस्टील टूट गोड़ टूट गया था तो फिर बच्चा भी बीमार पड़ता है सब सब के साथ ही परिवार है बच्चा सबके साथ ही डॉक्टर के पास जाते हैं बच्चा रहता है सब जाते हैं देखवाने बच्चा को लेकर के ही और जाते हैं तो सर गाँव ही में हॉस्पिटल खुलवा दीजिए

सब दवा लेकर के ही हम सब आते हैं और मरीज़ को भी खिलाते हैं और सब बोलता है जो दिखवा दीजिए डॉक्टर ही से दिखवा दीजिए जाते हैं सब दिखवाते हैं डॉक्टर के पास ही तो और बोलता है जो डॉक्टर बोलते हैं जो ठीक हो जाएंगे ऑक्सी एक्स रे करा फिर जाते हैं कहुना के दो चार दिन रहते हैं हॉस्पिटल में रूम लेकर के उसके बाद भी सब कर दवा भी खिलाते हैं उसको सबको करना पड़ता है